बोलू

किसान हम किसान छी आओर सबजीके बारेमे अहाँके सबजी अहाँके लेनाइ छै बोलू कोन कोन सबजी लेनाइ कोन सा सबजी देखियौ एतऽ झींगा छै भिण्डी छै परबल छै आ की कहै छै ओ आओर कोनो सबजी लेबै हरा मिर्च छै टमाटर छै मटर छै आओर कोनो चीज

हँ आओर झींगो छै झींगा बीस टके किलो होएत आ की कहै छै

हँ हँ हँ

हँ हँ आओर की कहै छै कोनो सबजीमे दबाइ आर नहि देल छै बढ़िआँ सबजी छै मतलब जे छै जेना दबाइ पऽ उपजाबै छै तऽ ओ सबजी हय छै बहुत तुरत लेकिन एहिमे दबाइ तबाइ नहि छै ई सबजी खाएमे अहाँके जे छै पौष्टिको होएत आओर हँ बढ़िआँ होएत आओर पौष्टिक यऽ तकर बाद जे छै की कहै छै आ फेर आओर जए दिन होएत मतलब ई सबजी खतम भए जाएत तऽ आओर लेबै तऽ लए जाएम हँ ठीके छै आओर किछु हँ नहि नहि हरा सबजी छियै तऽ रोज मतलब जेना दूइ दिन पर तोड़ैत छियै सब सबजी दूइ दिन पर हय छै जेना बैगन पाँच दिन पर हय छै भिण्डी दूइ दिन पर तीन दिन पर टुटैत छै

हँ हँ गरमीमे खीरो खीरो लगाएल छै दूइ तीन कट्ठामे खीरोके जरुरी हाएत तऽ बोलबै अहाँके खीरो कमे रेटमे अहाँके मिल जाएत आओर की कहै छै कद्दूके भी जे छै खेती करने छियै कद्दू कद्दूओके अहाँके जरुरी हाएत मतलब गरमीके सबजी ओहो